मोदोम खमायनो नाजानाय जोंनि गामिनि मुंदांखा मुलिया जाहैबाय थाबैनो सिखारनानै थाबैनो आरलि मरनिं फुं समावनो जोङो बेरायनाय आरो खनसेयावनो जोङो बुरजा जायाबासिनो एसे एसे जानाय आरो नांगौसिबां जानाय बे रोखोमै जोङो जोंनि मोदोमखौ जोङो खमायनो हायो